चौबीस घंटामे दू या तीन घंटा बिजली कटैत छै आओर बाँकी किछु तकनीकी समस्या के वजह सऽ जे छै से किछु बेसियो कहियो काल कऽ कटि जाइ छै बिजली लेकिन अगर गर्मी रहै छै तऽ ओहि मे पंखाके जे आदत भऽ गेलैया तऽ किछु दिक्कत होइ छै आओर ठंडी मे ओतेक विशेष आदत नहि दिक्कत होइ छै आदत नहि छै बिजलीके लेकिन टी वी देखै मे अन्य कोनो परेशानी बिशेष नहि छै ठंडी मे लेकिन असर की पड़तै मौसमके हिसाब सऽ आदमी के हर समय मे जे छै से बिना बिजलियो के रहैके आदत डलबाक चाही बिजली हर समय नै रहै हँ तऽ